भारतमे क्रिकेटके खेल नहि बल्कि एक धर्मके रूपमे जानल जाइए क्रिकेट एहन खेल छै जाहिमे अनेको युवा अनेको व्यक्ति अपन नाम बनौलनि यऽ ओहिमे जितल जाए लऽ जेना भारतके पास तीनटा वर्ल्डकप अछि ओ उन्नैस सए तेरासी कऽ हुए दू हजार एगारह कऽ हुए या टी ट्वेंटी वर्ल्डकपके रूपमे दू हजार सात मे जितल गेल अछि ओकर बाद भारत एक भी पदक आइ सी सीके नहि जीत सकल यऽ क्रिकेटके चाहे ओ ग्रामीण स्तर पर हुए या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभ पसन्द करैए गामके टुर्नामेन्टसँ लएके वर्ल्डकपके टुर्नामेन्ट तलिक सभ पसन्द करैए ओकर आयोजन होनाके चाही ओकर आयोजनमे हमर सभके गामके लोकनि बहुत अपन भूमिका देबैक चाही हम स्वयं क्रिकेट खेलैत छी आ अपन गामके टुर्नामेन्टमे सेमी फाइनलके मैचमे सतहत्तर रनके पारी खेलबाके उपरान्त हमरा मैन ऑफ द मैच के पुरस्कारसँ नवाजल गेल रहए आ हमसभ ओकर उपरान्त फाइनलमे पहुँच कऽ फाइनलो जितलहुँ